आंथ' ओंख्रिखौ नारजि अमाखौ बांसिन गोथाव मोनो जानो ओमफ्राय थास' बिबार अमा बिदिनो गासिबो माखौबा माखौबा बांसिनानो मोजां मोनजोबो आरो माखौबा माखौबा मोजां मोनला बांसिनानो बे नारजि अमाखौ बांसिन जानो गोथाव मोनबाय बर'नि ओंख्रि बेनिफ्राय बिदिनो अमा एवनाय बेफोर बांसिन गोथाव जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो मैगंफ्रा बिदिनो थास' बिबारफोर थाबाय ओमफ्राय दिंखिया दिखिंया मैगंआथ' गोथाव सिब्रु बेफोर बर'नि ओंख्रि नेसारेल ओंख्रि जेन'बा मेडिसिन होनाय मा होनाय बेफ्राव बारा थाला बे दिंखिया मैगंफ्राव बिरात मोजां ओंख्रि आरो ओमफ्राय दा बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो हाग्रानि मैगं जेन'बा बे फोरला बिजौ लाइ मैगं बेफोरो गोथाव जानो गोथाव देहानि थाखायबो जेबो प्रब्लेम जाया जानायफ्राव देहानि थाखायबो बिरात गोनां बे गोथां मैगंफ्रा ओंखायनो बेफोरखौ जानो बिरात मोजां मोनो आरो आं मैगं गोथांफोरखौ बिदिनो आलुफोरखौथ' बाबाय बायो जाबाय थानाय दालि बेफोरखौबो ओमफ्राय बिदिनो फटल एरि बेफोरखौ मोनबाय थानाय मैगंफोरखौनो जानो बायो आरो आं एसे बे हाग्रानिफ्रानो साबसिन गोथाव जायो बेनिखायनो बेफोरखौ बांसिन जानो लुबैयो मोजां मोनो गैयाबाबो बिदिनो हाग्रानि मैद्रु एसे मोनबानो बेजोंनो जानो हायो ओंखामफोरखौ ओंख्रिफोर नांलाया बिदिनो माब्लाबा बिदिनो नारजि एंखुरफ्राबो बिरात गोथाव जानो बिखौबो मोजां मोनो

जानायफ्राथ' मैगं हाथाइयाव बायनानै मोनबाय थानाय बुस्थुफोरखौथ' जानो बाखायोनो आंबो सोरबायाबो बिरात बाखायो ओंखायनो बे बारिनि मैगं मैला लाइफोर बिदिनो बिजौ बिला बिदिनो फोरलाफ्राबो मोजां आरो मुलि होयाबा बेफोरबो जानो मोजांमोन दा दानि जुगआवथ' मुलि होयाबानो मोनजाला बेनि थाखायनो बेफोरखौ बाबाय जानो ओंखायनो दा नारजि एंखुर नारजि अमा थास' बिबार बेफोर अनला बेफोर बिरात मोजां ओंख्रि आरो बेफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बिनिखायनो देहाफ्राबो एसे मोजां लाखियो बेफोरखौ जाबाय थायोबा हाथाइ बाजारनि मैगं जायोबा माने देहाफ्राबो प्रब्लेम जायो आरो बे मैगंखौनो मोनजाबाय थानाय बायो हाथाइनि आलु फोरला दालि बेफोरखौथ' सबसमाय मोनबाय थायो ओमफ्राय बायो आरो बेफोरखौ जानो आं बांसिनानो मानि बारिनि मैगंफोर बिदिखौ बांसिन मोजां मोनबाय नारजि अमायाथ' फ्राय आंनि बिरात मोजां ओंख्रि आरो आं बिरात जानो हायो आरो अमा एवनाय बेखौ ओंखायनो जायो आं सम बांसिनानो नारजि अमाखौ बांसिन जाबाय थानाय जायो थारमानि गोरान बुस्तुफोरखौ बाजारआव मोनबाय थानाय जानो बायो गोथां मैंग बारिनि बेफोरखौ ओंखायनो आं बांसिन जानो मोजां मोनो खानानै हाग्रा बंग्रा जोंनि बारियावनो मोनजोबो नागिर नायनानै जानो रोंबाथ' गासिबो मैगं नालाय ओंखायनो आं बेखौ बांसिन खानानै जानाय जायो मोजां मोनो जानो देहाफ्राबो जेबो प्रब्लेम जाया बिदि मैगं गोथांफोरखौ नागिरनानै जायोबा ओंखायनो दा बेखौ बांसिन जानाय आरो आं